असां जे महाराष्ट्र में धंधो करण लाइ हर हिकु सदस्य होशयारु हूंदो आहे असां नंढे धंधे खे वॾो करण लाइ सिंधी ॾाढा होशयारु आहिनि ऐं असांखे सरकार बि इन में मदद कंदी आहे सरकार असां खे बैंक जी फ़ैसिलिटी ॾींदी आहे बैंक मां लोन मिलंदो आहे तमामु घटि इंट्रस्ट ते असां जे महाराष्ट्र में चंङा वॾा कारोबार थींदा आहिनि जीअं कपड़नि जा खाधे पीते जा ऐं असां जे महाराष्ट्र मां हर हंधु हर हिकु देश विदेश में असां हितां समानु वेंदो आहे जंहिं मे कपड़ो खाधो पीतो अहिड़ियूं ॿियूं चंङियूं शयूं आहिनि असां यो महाराष्ट्र धंधे में नंबरु वन ते आहे हिते असां खे महाराष्ट्र में हर हिक शइ जी घुर्ज पूरी थींदी आहे हर हिक शइ असां खे हिते मिली वेंदी आहे ऐं चंङेई किनि शहरनि मां जाम माण्हू हिते ईंदा आहिनि ऐं असां जे हितां सामान वठी वेंदा आहिनि पंहिंजे पंहिंजे शहर में